हैलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल ॿुधायो मां तव्हांजी छा शेवा थो करे सघां हा हा हा असां वटि सॼी वैरायटी आहे लेडीज़ जेंट्स ॿारनि जे लाइ बि हर तरह जी वैरायटी आहे तव्हांखे कहिड़ी तरह जी वैरायटी खपे

हा शेरवानी बि मिलंदी बिल्कुलु मिलंदी सभु सभु बिल्कुलु मिलंदव असांजे असां वटि कंप्लीट रेंज आहे ॿारनि जे लाइ बि शेरवानी छो त अॼुकल्ह फैशन में आहे की भई जेको घोटु पाईंदो आहे त उहो ॿार बि नंढो पाईंदो आ त इन टाइप जी असां वटि सभु कुझु आहे तव्हांखे कहिड़े तरह जी खपे उन उन हिसाब सां तव्हां ॿुधायो मूंखे अछा

हा हा न उहो उहो असां कस्टमाइज़ बि कराईंदा आहियूं तव्हांखे कहिड़े हिसाब जो खपे जीअं पर्पल लेहंगो आहे त असां शेरवानी ऑफ वाइट या वाइट करे उन में पर्पल जो असां टच टच अप ॾींदा आहियूं त उहो तव्हां जहिड़े हिसाब सां चवंदव उन हिसाब सां उहा शइ ठही वेंदी असां ऑडर ते बि ठाहींदा आहियूं ऐं जेकी शइ ॾिसंदव तव्हां ऐं उहा पसंदि अचे त उन कलर में बि असां तव्हांखे ठाहिराए करे ॾई सघंदा आहियूं बि अच्छा ठीकु आहे अच्छा अ जी जी जी हा त अरे तव्हां दुकान ते ईंदव असांजे शोरूम में ईंदव त तव्हांखे हिक हिक शइ जी वैरायटी मिली वेंदी बिल्कुलु ऐं ॿियो छा थींदो आहे भेणु ॾिसो साम्हूं ईंदो अची करे ॾिसंदव त तव्हांखे वधीक वैरायटी ॾिसण में ईंदी पर जेकी तव्हांजी रिक्वायरमेंट आहे त असांजी पूरी कोशिश रहंदी आहे की असां तव्हांजी रिक्वायरमेंट पूरी कयूं त उन में काई परेशानी तव्हांखे न थींदी तव्हां हिकु दफ़ो अचो त अची करे ॾिसंदव त तव्हांखे वधीक साम्हूं सम्झ में ईंदो छो त अॼुकल्ह जीअं गोल्डन आहे ऑफ वाइट आहे बेज कलर आहे इहे कलर ॾाढा था हलनि पिया इहे थधा थरिया रंग हूंदा आहिनि त हर सीज़न में तव्हां पाए सघंदा आहियो सियारे में पाईंदव त त गोल्डन ॾाढो सुठो बढ़िया हिकु उभरी करे ईंदो आहे ऐं ऊन्हारे में पाईंदव त उहो बि अॼकल जे मौसम जे हिसाब सां त मतिलबु ॾाढो ट्रेंड में आहे इन आहे उहो त उन हिसाब सां उन सां बि तव्हां पर्पल जो कॉम्बीनेशन करे था सघो पिया छो त पर्पल में बि इलाही कलर ईंदा आहिनि असां उहो सॼो उन जी सैटिंग करे उन जो कॉम्बीनेशन ठाहे करे असांजा जेके बि कारीगर आहिनि हिक खां हिकु कारीगर आहिनि तव्हांखे जेका जहिड़ी जीअं हिसाब सां शइ खपंदी तव्हांखे हर हिकु शइ मिली वेंदी बसि थोरो सो इहो आहे की अगरि तव्हांजी पैसनि जी लिमिट न हुजे त तव्हां उहा हा त तव्हांखे हिकु हिकु शइ मिली असांखे शेरवानी असांजी सम्झो वीह हज़ार खां शुरू आहे ऐं अॻिते तां जेतरी वधीक चायो लेहंगो जेको आहे असांखे पंद्रहं हज़ार खां वठी करे पोइ तव्हांखे पंज लख ते जेतिरो खपेव उहो बि आहे पर इहो छा थींदो आहे की तव्हां अची करे ॾिसंदव त तव्हांखे वैरायटी वधीक सम्झ में ईंदी की तव्हांखे कहिड़ी तरह जी हा मुंहिंजी दुकानु हज़रतगंज में आहे हा हा बिल्कुलु आहे बिल्कुलु आहे टेलर बि आए तव्हां हर हिकु शइ असां वटि तयारु मिलंदी तव्हांखे तव्हां तव्हांखे सॼो ॾाजो मुंहिंजे दुकान ते ई मिली वेंदो मुंहिंजे शोरूम में ही मिली तव्हांखे काॾे वञण जी ज़रूरत ई न पवंदी तव्हां बिल्कुलु चिंता न कजो त नामी दुकान आहे कोई अहिड़ी जहिड़ी त आहे कोन नामी दुकानु आ्हे हर कोई सुञाणे हर कोई जंहिं बि तव्हांखे खातिरी ॾिनी आहे तव्हांखे दुकान जे बारे में ॿुधायो आहे त उन खां तव्हां भले पुछी था सघो पिया की भई कहिड़े हिसाब जो दुकानु आहे असां वटि वैरायटी आहे माण्हू आहिनि स्टाफ सुठो आहे त उन जे करे हुने बूते ते ई त असां हलूं था पिया त बिल्कुलु मिली वेंदी बिल्कुलु मिली वेंदी

बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां अचो बेशक अचो जॾहिं बि अचो तांखे पूरी असांजी सर्विस मिलंदी असांजो स्टाफ तव्हांसां बिल्कुलु सुठे नमूने सां तव्हांसां पेश ईंदो मतिलबु असां पूरी खातिरी असां ॾई था सघूं पिया की असांजी दुकान तां तव्हां कुझु वठण खां सिवाय त निकरी न सघंदव एतरी वैरायटी आहे कपिड़ो बि आहे असांखे टेलर बि आहिनि एम्ब्रॉयडरी बि असांखे ठहियलु मिलंदी आहे तव्हां अगरि उहो ॾींदव त उहो बि स्टिच कराए ॾई था सघूं पिया अॼुकल्ह जेके सब्यसाची वग़ैरह वारा हलनि था पिया उहे सभ बि तव्हांखे मिली वेंदा

उहो तव्हांखे अॻु सेप्टेम्बर अक्टूबर खां पोइ असांजो माल भरिजणु शुरू थींदो आहे छो त हे हिन वक़्तु ऊन्हारो आहे त असांखे सूती सामान वधीक आहे छो त डिमांड हिन वक़्तु गर्मी एॾी पई रही आहे त डिमांड में बि उहो ई आहे और तव्हांखे सियारे जे हिसाब सां खपंदो त असांखे उहो बि सभु कुझु आहे औरि उहो लेकिन माल तव्हांखे अक्टूबर में ॾाढो सुठो मिली वेंदो छो त नई नई वैरायटी ईंदी आहे नओ नओ माल ईंदो आहे त उहो तव्हांखे उन वक़्तु मिली वेंदो बिल्कुलु ॾाढो सुठो हा मां सभु कुजु हिकु हिकु शइ शइ असां वटि आहे नाइट सूट आहिनि नाइट ड्रेसिज़ आहिनि नाइटीज़ आहिनि सभु कुझु आहे असां वटि जी जी जी ॾिसो लेहंगो त तव्हांखे घटि में घटि ॿ महीना पहिरियों ॾियणो पवंदो ॿ खां अढाई महीना पहिरियों ॾियणो पवंदो पहिरियों तयार थी वेंदो त असां ख़ुदि तव्हांखे फोन करे ॿुधाए छॾींदासीं लेकिन वधीक जल्दबाज़ी करण में शइ खराब थियण जो अंदेशो थींदो आहे इन करे कोशिश हा कोशिश अहिड़ी की भई तव्हां ॿिनि टिनि महीननि जो मार्जिन खणी करे हलंदव त तव्हांजे लाइ थोरो फ़ाइदे वारो थींदो

ठीकु आहे काई ॻाल्हि न आहे उहो अचे तव्हां अची करे पहिरियों तव्हां ॾिसी था सघो हिन वक़्तु कॉटन में बि सुठी वैरायटी आहे असां वटि जो तव्हांखे लॻंदो ई हा हा हा बिल्कुलु तव्हांखे लॻंदो ई न की भई इहा शादी लाइक़ न आहे कॉटन में बि शादीअ जी पसंदि जूं शादी जे मौके जे इलाही वैरायटी आहे असां वटि हा हा हा हा हिकु हिकु शइ तव्हांखे मिलंदी हिकु हिकु शइ मिलंदी तव्हां अचो विज़िट कयो विज़िट कंदव त तव्हांखे ॾाढो सुठी तरह सां ख़बरु पवंदो की छा वैरायटी आहे मूं वटि रेट बि तव्हांखे बिल्कुल रीजनेबिल मिलंदा ऐं जीअं तव्हां बल्क में सामान वठंदा त नेचुरल सी ॻाल्हि आहे की तव्हांखे ॿियो बि ऑफर्स बि आहिनि ऐं तव्हांखे डिस्काउंट बि सुठो कंदासीं त अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे का बिल्कुलु जी जी जी जी न तव्हां जेतिरो टाइम सां तव्हां मूंखे ॾींदव ओतिरे टाइम सां मां तव्हांखे ॾई सघंदसि मेन त इहो आहे न की भई तव्हां मूंखे

उहो त तव्हां सही था चओ पिया मां तव्हां सही था चओ पिया पर मां उन जे हिसाब सां मां तव्हांखे वरी इहो ई थी चवां पई भई असांखे टाइम सां ऑडर ॾींदव त तव्हांखे टाइम सां शइ सुठी ऐं बिल्कुलु डिसेंट मिलंदी तव्हांखे काई शिकायत जो मौको न मिलंदो

हा भले भले तव्हांजो हर हर वक़्तु तव्हांजो वेलकम आहे असां स्वागत कंदासीं तव्हांजो तव्हां अचो बिल्कुलु अचो हिक ॿिए यारहं साढी यारहं ताईं खुलंदी आहे तव्हां ॿारहं हिक जे विच में अचो त तव्हांखे चङी तरह सुठी वैरायटी दुकान बि खुली वेंदो चङी तरह तव्हांखे स्टाफ बि अची वेंदो त तव्हांखे चङी तरह वैरायटी इन करे मां तव्हांखे चवां थी भई ॾींहं जो ॿारहं हिक जे विच में अचो त तव्हांखे सॼी वैरायटी असां ॾेखारे सघंदासीं बिल्कुलु असांजी आरितवारु ॾींहुं बंदि थींदी आहे अॼु सूमरु आहे त तव्हां हा हा बिल्कुलु अचो बिल्कुलु अचो

ठीकु ठीकु हरि ओम हरि ओम जय झूलेलाल जय झूलेलाल